हमने गए थे घूमने वहाँ पे देखे अनोखे ही फूल उसका नाम भी नहीं पता है वो देखें फिर ऐसे तो गुलाब का और जितना भी है घर पर लगा रखे हैं सब फूल पौधों लेकिन वो ऐसे पौधे हैं उसको देख के इतना अच्छे लगा इतना सुन्दर लगा जो हमको ऊ लेने का और लाने का मन किया पर वो कैसे लाए बहुत सारा जंगल में थे ला नहीं पाते किसी तरह लाए और लाके किसी तरह लगाने लगाए और लगाया तो उसके बाद भी सूख गए फिर सूख गए तो हमने मन मिलाय जो सूख गए अब क्या करें फिर कोशिश किए नहीं सुखाने के पीछे वजह होंगे क्योंकि ये मिट्टी खराब होगा इसलिए हमने फिर से दूसरे अच्छे वाले मिट्टी चिकनी लाय और उसको गमला में लगाए और लगाने के बाद उसमें वो सबसे अच्छे दिखने में लगते थे फूल सबसे अलग ही लगते थे उसका तो नाम भी नहीं पता है इतने अच्छे लगते थे फिर उस लगाए फिर उसमें फूल दिए फिर इतने अच्छे लगे वो इतने अच्छे सब फूलों से अच्छे वो खिलने लगे और लगने लगे इतने सब कोशिश करने के बाद वो फूल फिर हुए उसमें फिर खाद डाले पानी डाले फिर सभी के साथ में फिर वो खिलने पर सबसे अनोखे लगते थे वो फूल और दिखने में भी बहुत सारा अच्छा था और बहुत अच्छे दिखने में और बहुत सुगंध भी उसका बहुत खुशबू भी बहुत अच्छे थे और खिलते भी बहुत अच्छे हैं पौधे लगाने से गुलाब का भी है सब चीज का पौधे है लेकिन वो अलग ही पौधे हैं अलग ही खुशबू है अलग ही फूल है खिलते हैं अलग ही पर उसको इतने अच्छे हैं इतने अच्छे हैं जो खुशबू और पौधों उसको लाने में इतने सारे कष्ट इतने सरे कष्ट को सामना किए फिर भी लाए और लगाए और अभी लगाए हैं और खूब अच्छे खुशबू देते हैं और खूब अच्छे लगते हैं ऐसे से ही फिर उन्हें मिट्टी डालते हैं अच्छे वाले मिट्टी डालते हैं खाद डालते हैं पानी डालते हैं फिर उसको उगा के रोज सबेरे पानी डालते हैं फिर अच्छे दिखते हैं फिर अच्छे वो फूलते है तो खिलते हैं तो इतने खिलते हैं इतने अच्छे लगते हैं उसका सुगंध भी इतने अच्छे है क्या बताए सब फूलों से अनोखे फूल हैं वो नाम भी नहीं जानते हम उसका पर वो इससे इतने अच्छे दिखे इतने अच्छे लगे जो लाना पड़ा और लगाना पड़ा और लगाए हैं और बहुत अच्छे खिलते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं